आमगेर शेत आशिल्लें हांव शेतांत वयतालें आमच्या आईच्या आनी बाबाच्या वांगडा हांव शेतांत वयतालें तीं शेतांत अशीं रोंपतालीं तें म्हाका पळोवन पळोवनय कितें कशें रोंपता अशें पळोवन पळोवन म्हाका न्हू तेचें म्हाका ती मनांत म्हजें हें जाली आनी कसलीं झाडां लावपाचीं अशीं हें करपाचीं फुलांची झाडां लावपाचीं कसली भाजी लावपाची अशी म्हाका म्हज्या मनांत ही इच्छा उतपन्न जाली आनी मागीर हांव घरा कडेन ती अशी इल्लीशी जमीन आसा पळय थंयसर जमनीर अशें खणून सारकी माती फुशफुशीत करून ताका उदक घालून कितें करून वाझ आसा जाल्यार वाझान माती घालून सारकी तेच्या पोंदा कितें कितें घालून सगळें सारें कितें घालून तेतून गुलाबाचीं झाडां शेंवत्यांचीं झाडां आनी सोबेची कसलीं वेगळीं वेगळीं झाडां रोवींक लागलीं आनी तेका उदक घालता सांज सकाळीं उदक घालतालीं सकाळचें घातलें सांजचें थंड वेळार उदक घालप मागीर जमीन ती वाझांतली ती झाडां मुळांची न्हू घट्ट जाताली तेतून न्हू ताका कितें घेवप अशें बडी कशी आनी तितून ती सारकी उसून ती फुशफुशीत करप मागीर झाडां मातशीं हें कशीं रावता आनी वत बीन तेंकां चड वतूय उपकारना चड सावळीय उपकारना मिडियम सगळें दोनीय तांकां एकूच हें जाय वतांत रावल्यार सारकीं करपता सावळेक रावल्यारूय चड फुलां हें जायना ताका लागून झाडांची कुयदाद घेवप तांकां टायमार हे घालप सारें घालप उदक घालप आनी जशें चड अशें कीड बी लागली न्हू तेंका न्हू कीड लागता थंयसर न्हू सारकीं तीं कट करून उडोवप आनी तेंकां न्हू आमी कितें शेण आसता पळय गोरवांचें तितूंत उदकांत तें मातशें घालप आनी तेच्या पानांचेर तें मातशें फापडप तेतूंत मागीर ती मातशी कीड आसा पळय ती मरताली आनी